भारत स स्वच्छ स्वाभिमान अभियान जो शुरूआति असांजो वॾा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदीअ शुरूआति कई जंहिंजो मुंहिंजे अंगत जीवन में तमामु सुठो प्रभाव पियो सफ़ाई हिकु जीवन जो सुठो पासो आहे सॼे देश ऐं दुनिया में हिन अभियान जी सुठे में सुठी असर ॾिसण में अचे थी असांजे गिरनार क्षेत्र में जेका बि यात्राड़ू ईंदा आहिनि असांजे हिन विरण क्षेत्र में वॾा ॿ सुठा मेला लॻंदा आहिनि उनमें कम से कम चालीहनि खां पंजाह लख माण्हू ईंदा आहिनि उनमें हज़ारे टननि में गंदगी थी वेंदी आहे उन टाइम में इनखे सफ़ाई करण में सरकार एन जी ओ एन जी ओ सामाजिक संस्थाऊं ॿाहिरो वठंदी आहिनि मेले जे पूरे थियण खां पोइ जुदा जुदा तारीख़ुनि ते हुनमें कॅम्प रखी करे सामाजिक संस्थाऊं सरकारी डिपार्टमेंट ऐं ॿिया माण्हू उनमें असां बि वञी करे शामिलु थींदा आहियूं असांजे गिरनार क्षेत्र जी सफाई कंदायूं गिरनार क्षेत्र हिकु अहिड़ो क्षेत्र आहे सॼो जंगल जो विस्तार आहे जंहिंखे सरकार अभ्यारण्य ज़ाहिरु कयो आहे उहो धार्मिक दृष्टीअ खां हिकिड़ो तमामु सुठो स्थल आहे इन मेलनि जे करे किन कचिरो थिए थो ऐं सफ़ाई असां समाज सरकार जेतिरो थी सघंदो आहे कंदा आहियूं इनखे तमामु घण में घण स्वच्छ रखण जो इहो असां इहा महिनत कंदा आहियूं जय झूलेलाल